हलौ जी नमस्कार सर क्या सर आप बेदांस ट्रेवल एजेंसी से बोल रहे हैं जी सर मैने काफी देर पहले एक कैब बुक की थी और वो अब तक मेरे पास नहीं आई है क्या कारण है की सर मैने इतनी पहले बुक की गई कैब अब तक नही आ आई है क्या कारण है आप मुझे जल्दी से ये बताइए की सर कैब कब तक मेरे पास आएगी जी सर मुझे सर कहीं निकलने के लिए देरी हो रही है आप जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि मेर बुक की गई केब जल्दी से जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाए जिससे की मैं अपने समय से पहले अपने स्थान पर पहुँच जाऊँ